ایک مرتبہ جب میں گریجویشن کے اپنے دوسرے سال میں تھا تو یونیورسٹی میں کیونکہ میرے جو سبجیکٹس وہ اردو انگلش وغیرہ تھے لینگویجز پر میرا فوکس رہا تھا گریجویشن میں تو اس وقت ایک مرتبہ مجھے اپنا ایک اسائنمنٹ تھا جو انگریزی زبان میں تھا جسے مجھے اردو میں ترجمہ کرنا تھا تو اس وقت میں نے ترجمہ کیا تو کیونکہ وہ ایک اکیڈمک اور تعلیم سے ریلیٹڈ ایک اسائنمنٹ تھا تحریر تھی جس کا ترجمہ میں نے اردو میں کیا تھا تو وہ اس کو کرنے کا جو میرا تجربہ رہا وہ کافی اچھا رہا مجھے ترجمہ کرتے وقت یہ پتا چلا کہ یہ کتنا مشکل ایک فن ہے اور کتنا مشکل کام ہے کسی زبان کو ترجمہ کرنا دوسری زبان میں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان دونوں زبانوں پر عبور رکھتے ہوں اچھی پکڑ رکھتے ہوں تاکہ جو چیز جو بات کہی گئی ہے ایک زبان میں اس کو ترجمہ کرتے وقت اس کا وہی سینس اور اس کا وہ مادہ جو اس میں پایا جا رہا ہے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل ہو بہ ہو دوسری زبان میں بھی نکل کر آ جائے تو یہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ کئی ساری چیزیں کارفرما ہوتی ہیں ایک اچھے ترجمے کے پیچھے